हैलो जी सर मैं चाँदनी सोनी बात कर रही हूँ मुझे देल्ही से ग्वालियर के लिए कोई गाड़ी चाहिए थी जिसमें हम नौ लोग आराम से आरामदायक सफ़र कर सकें अपने ग्वालियर के लिए हम सर नौ लोग हैं नौ दस हो जाएँगे जी सर

नहीं सर हम तो पाँच दिन के लिए ही जा रहे हैं जी सर कित कितना क्या इसमें ख़र्च आ जाएगा आप बताएँ थोड़ा

जी सर

टोटल हम दस लोग हो जाएँगे कम्पलीट

महिलाएँ पुरुष दोनों है

हाँ दो दो बच्चें हैं छोटे छोटे मिला कर मिला कर है मिला कर

कितना लंबा पड़ेगा सर टोटल कितना ख़र्चा आ जाएगा उसमें पाँच दिन का बीस बीस हज़ार रूपये

इसमें थोड़ा डिस्काउंट हो जाता तो सही रहता ज़्यादा अमाउंट लग रहा है मुझे

और कम हो तो थोड़ा और कम तो फिर इस

वह आपका ही है ना सर जी सर ठीक है कम हाँ ओके सर

ठीक है सर ठीक है तो आप एक काम कीजिए आप अपना नंबर दे दीजिए तो बीस तारीख़ को निकलेंगे उसके पहले फिर हम पेमेंट कर देंगे ओके सर

ठीक है ओके सर ओके थैंक यू सर